हैलो अं केह् हाल ऐ बस ठीक होर केह् करा दे ओ कनेहा नेहा चला दा तुं'दा कम्म आं तुसें ई याद ऐ निं में कल्ल आई दी तुं'दी हट्टी फ्रूट लैने आस्तै में आई दी ही शामीं बेल्लै सत्त बजे तुसें जेह्ड़े बी फ्रूट दित्ते हे मिगी सारे सड़े दे हे ते केले हैलो तुसें ई आवाज़ निं आवा दी मेरी ठीक ऐ में आक्खा दी ही जेह्ड़े बी फ्रूट लैते हे सारे सड़े दे घर बी दिक्खे में सारे सड़े दे हे कोई गल्ल निं अगली बार शैल दिक्खियै भी देओ ठीक ऐ ठीक ऐ